मैं पहले आपके रेस्तराँ पर आई थी तो मैंने पहले आपके रेस्तराँ पर दाल फ्राई का आदेश दिया था बटर नान मँगवाई थी मैंने पनीर की सब्ज़ी मँगवाई थी मैंने गट्टे की सब्जी मँगवाई थी और मैंने तंदूरी रोटी भी मँगवाई थी और मैंने तवा चपाती भी टेस्ट करी थी आपकी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं चाहती हूँ की फिर से आप मुझे वही जो भी मैंने आदेश दिया था आप वही से दोहरा दें और आपको कोई भी असमंजस हो तो आपके यहाँ जब मैं पहले आई थी तो वह जो भईया थे मैंने उनको यह सब आदेश दिए थे और वह जानते हैं कि मैं पहले भी आई थी तो उनको यही पसंद है फिर भी कोई आपको परेशानी हो की आपको समझ में न आए की क्या क्या लेकर जाना है तो आप मुझसे एक बार फिर से पूछ लीजिएगा लेकिन आप मुझे आपके रेस्तराँ पर से वापस से वही सारी चीज़े ला कर दें जो मैं पहले आपके यहाँ से पहले खा कर गई थी